मेरे जीवन में बहुत बड़ी चुनौती आई थी जब मैं पढ़ाई के समय मुझे बोला गया था कि आप क्या लोगे में साइंस पढ़ने के लिए इच्छुक थी मेरे भाई ने मुझे आर्ट्स दिला दी फिर भी मैंने अपनी मेहनत से ट्वेल्थ में अच्छे नंबर बनाके मैंने यहाँ पे यूनिसिटी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया तथा ऐम्स होस्पिटल में मेरे को पढ़ाई के लिए बुलाया गया और मेरे परशेंटेज देख के मेरे पापा ने मुझे सब अच्छा पढ़ाया और मेरे भाई ने भी मैंने अपने भाई को उसको नीचा दिखाया फिर है ना मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उनको बताया कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे बाहर नौकरी के लिए भी नहीं भेजा जा रहा था फिर मैंने प्रयास किया मुझे वहाँ के खुद के अफसर ने आके मुझे कहा के कि आओ आप भी नौकरी करो मेरे यहाँ